ہیلو سر کیا میری اولا کسٹمر کیئر سے بات ہو رہی ہے سر میں نے ابھی آپ کے یہاں سے ایک کیب بک کری تھی مجھے سر ڈومریا گنج سے بستی جانا تھا لیکن ارجنٹ میں سر مجھے ایک کام پڑ گیا تو اب مجھے نوگڑھ جانا پڑے گا سر تو میں نے اس لیے جو ہے کیب کینسل کر دی ہے اور لیکن میں نے سر اس کی اس کی پیس پہلے ہی پے کر دی تھی تو سر کیا آپ کی طرف سے یہ فیس واپس ہو سکتی ہے اور سر واپس ہو سکتی ہے سر جو بھی آپ کے چارجز وغیرہ لگے ہیں آپ اس کو کٹ کر کے میرے گوگل پے میں بھیج دیں اور میں آپ کے یہاں سے دوسری جو ہے ٹیکسی بک کر لیتا ہوں یہیں سے یوز کر کے اگر ہو سکے تو آپ چارجز مت کاٹیے گا اور میں جو ہے کیا نام ہے ڈومریا گنج سے نوگڑھ کے لیے ٹیکسی جو ہے اولا سے ہی بک کر لیتا ہوں اور اگر کچھ ایکسٹرا چارج لگیں گے تو میں اسی میں پے کر دیتا ہوں باقی آپ یا پھر مجھے آپ کسی گوگل پے پہ ریفنڈ کر دیجیے تو میں اپنے پاس سے جو ہے کیا نام دوبارہ پے کر دوں گا اوکے سر تھینک یو